आंङो दाखालि पक' एक्स थ्रि मबाइल बाइदों मोन रेम आ ओइट जिबि आरो रम आबो वान टुवेन्टि ओइट मबाइला जोबोरैनो मोजां मबाइला गेम गेलेनो आरो केमेरा यावबो जोबोद मोजां आरो स्पिडैनो जायो मबाइलखौ नोंथां मोनहाबो बायनो हागोन जाहाथे जेबो प्रोब्लेम गैया नोंथां मोनहाबो लानानै मोजांङै सोलिनो हागोन बाइयोबा बाइनो हागोन लोगोसे दाम आबो एसे गोबांयैनो नोंथां मोनहाबो बाइनो गोसोब्ला बाइनो हागोन